आं सासे फरायसालिनि फोरोंगिरि जानानै आङो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ आंनि फरायसालियाव फैनानै आङो फोरोंनो मोन्दों से थाखोनिफ्राय लानानै दाइन थाखोसिम बेवहाय बड' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम दङ आरो बेवहाय मोननैबो थाखोआवनो आङो हाबनानै बेखौहाय आङो फोरोंङो आरो बे फोरोंनायनि गेजेरजों गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां रोंनो हायो आरो आं बे फोरोंनायावल' नांथाबनानै थायालाबानो जेब्ला फरायसालिया सुथि जायो सुथि जानायनि उनाव न'आव थांनानै न'नि बेबायदिनो मैगं थाइगं मावनाय आरो बेबायदिनो आबाद मावनायफोराव आङो नांथाबनानै थायो आरो बेनि गेजेरजों गोबां बेबायदिनो नांगौ बेसादफोरखौ आङो न'नि थाखाय आङो मावनानै लानो हायो आरो सिगाङावहाय बेबायदिनो जोंनि मावनाय दांनाया बिगियाननि राहाजों मावनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां मुवा बेसाद गासैबो गायनायफोरखौ जोङो बिगियाननि राहाजों जोङो मावनो हासै आरो आगोलाव जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय बेफोरबो जुदामोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरनिफ्राय जौगाबोनानै दा गोबां राहायै जोङो संनाय खावनायफोरावबो जोङो जौगाबोनो हाबाय जों उन्दै समायाव मोनजाफेरि बेबायदिनो जोङो जानाय लोंनायफोरखौ जोङो दा जोङो मोननो हाबाय जि समायाव जोङो संनानै एवनानै जोङो मोजां जानो रोङामोन दा बे थाखोनिफ्रायबो जोंनि बर' हारिया दा लासैयै जौगाबोबाय आरो गोबां बिथिंआवहायनो दा बे मुगायाव जोङो जौगागासिनो दङ आरो जौगालांबाय थागोन